میرے خیال میں بچوں کے لیے ڈرائنگ یا پینٹنگ جیسے فنون کو سیکھنے کی صحیح عمر تقریباً تین سے پانچ سال ہوتی ہے اس عمر میں بچے بہت تجسس والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کھیالات اور جذبات کو تصویروں کے ذریعے ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں کریانس رنگین پینسلس یا برش کے ذریعے وہ نہا صرف رنگوں سے کھیلنا سیکھتے ہیں بلکہ ان کی ہینڈ موومنٹ موٹر اسکلس اور کریئٹو تھنکنگ بھی بہتر ہوتی ہے اس عمر میں بچوں کو دباؤ ڈالنے کی بجائے انہیں آزادی سے تخلیق کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی دلچسپی خود ڈھونڈیں آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیت میں بھی نکھار آتا ہے اس لیے جلدی آغاز مفید ہوتا ہے لیکن ہر بچے کے رفتار مختلف ہوتی ہے اس سے بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے